मेरा पहला प्रोडक्ट फ़्लिपकार्ट से सही आने के बाद मैंने दूसरा प्रोडक्ट मंगाया था दूसरा प्रोडक्ट मैंने एक हाथ का विडियो वेरिएबल मंगाया था लेकिन वो मैंने ओडर करने के बीस तीस दिन तक वो ओडर मेरा नहीं आया था इस रीज़न से मेरे को अच्छा नहीं लगा और मैंने बाद में इस ओडर को कैंसिल कर दिया था मेरे को ये किसी बर्डे पर गिफ्ट देना था लेकिन टाइम से आया ही नहीं मैंने ओडर करने के बीस दिन तक वेट किया था फिर भी ये ओडर ऑनलाइन नहीं आया इस रीज़न से मैंने इसको कैंसिल कर दिया था इस रिजन से मेरा सेकंड ओडर का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा कुछ अच्छा रहा नहीं जिस जिस कारण से मेरे को ठीक ठाक लगा